कुर्सी का जो पॉज़िटिव एक्सपीरियंस है कुर्सी हमको बैठने में काम आती है अगर कोई मेहमान दूर से बहुत ज़्यादा थक कर आ गया है तो हम कुर्सी कें उसको दे देते हैं तो वह बैठ जाता है अगर बीमार व्यक्ति जो है बीमार है तो कुर्सी पर बैठा कर उसे आरामदायक मतलब कुछ देर के लिए आराम से बैठा दिया सकता है और अगर वह उसको किसी चीज़ पर करने का मतलब शौच वगैरह करना है तो वह भी यह कुर्सी पर करवा कर उसको बेड पर लेटाया जा सकता है तो यह सब एक्सपीरिएन्स जो है पॉजटि रिव्यु है कुर्सी के